असांजे देश में प्रधानमंत्री द्वारा घणेई कौशल विकास योजनाऊं चालू थियूं आहिनि पी एम मोदीअ जी कौशल विकास योजिना चालू थी वेई जंहिं में माण्हुनि खे नवां नवां कौशल सेखारे विया हस्त कौशल हुजे चाहे न स्कील डेव्लपमेंट हुजे कृषी वी निर्माण हुजे कृषी हुजे या हॉस्पिटेलिटी जा ख़ूबु विकास जो हुजे घणेई तरह जा उन्हनि खे कौशल सेखारिया विया जंहिं सां उहो कॾहिं कंहिं शहर में अटकंदा कान किथे उन्हनि खे अगरि को कमु खोलिणो हूंदो ख़ुदि जो कमु करिणो हूंदो या कमाई करिणी हुजे त उन्हनि खे ई कौशल यूज़ ईंदा इस्तेमालु करे सघनि था उहो हिनजो ऐं हिन सां असांजे देश जो विकास बि थींदो माण्हुनि खे अवसर मिलंदो उन्हनि खे कमाइण जो अवसर मिलंदा आहिनि त हू बेरोज़गार बि कान हूंदा बेरोज़गारी जी रेट बि घटिजंदी असांजी दर जेकी बेरोज़गारी जी वधंदी बि वञे देश में उहो घटिजंदी देश जो विकास थींदो वेंदो सभिनी वटि पंहिंजो पंहिंजो रोज़गारु हूंदो त हस्त कौशल विकास सिखण ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं सभिनी लाइ त न पर जंहिं वटि अगरि को ॿियों को उन्हनि वटि टैलेंट काने ॿियों को कौशल काने उन्हनि त हू कौशल विकास योजिना सां जुड़ी करे नवां नवां कौशल सिखी था सघनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजो व्यवसाय ठाहे करे पंहिंजो जीवन व्यापनि करे था सघनि